जुनारफोरनि मादाव आं गुबुन रोखोमनि जुनारफोरखौ माने अमा बोरमा आरो मोसौ बे मोनथाम रोखोमनिखौल' फिसिनाय जायो माने गुबुनफोरखौ माने फिसिनाय जायाखै बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि गासै मेनलि फिसिनाया दा जों मोसौ मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो मोसौआ जोंनि थाखाय जोबोद हेल्पफुल मानो होनोबा जोङो मोसौजों आबाद मावो आरो जोंहा आबाद मावाब्लानो जेबो राहायानो गैया बेखायनो माइ गायनायानो जा मैगं थाइगंआनो जा जेखि आबाद मावा मानो जोङो हालेवनो थाखाय जोंनो मोसौखौ नांगौ जायो जों मोसौखौ जों ओरैबायदि मोनसे जोंनि आंगो जुनार जोंनि न'नि जुनार बे मोसौआ जेराव जोङो बयनिबो न'खर न'खर बे जुनारखौ माने मोसौखौ जों माने फिसिनानै लाखियो मोसौ नङाब्लाबो बुंनो थांङोब्ला जोंनि माखासे रोखोमनि सुबुंफोरनाव माने जिउ खांनायाव जोबोद जेंना जायो मानो होनोबा मोसौआनो जोंनि लोगो होननानै बुंजायो ओरैबायदि माने मोसौआ मोनसे गुन गोनां मोनसे न'आव फिसिजानाय जुनार जेराव आरो मोसौआ जोंनो गाइखेरबो होयो माने फिसा जानायनिफ्राय जों गाइखेरसिम आरो जेनेबा मासेनिफ्राय जोङो मोसौ गाय फिसियोब्ला गोबां रोखोमनि मोसौ आरजिहोनो हानाय बायदि जों मोननो हायो मोसौनिफ्राय मोसौजों लोगोसे जों आरो गुबुन माने अमाबो फिसिनो हायो अमाखौबो आं ओरैबादि मोजां मोनो अमाबो फिसिनो अमायाबो जोंनि थाखाय माने मोनसे गोनां होनजायो मानोना जोंनि न'खरफ्राव जानाय थानाय माने खालाय दैफोनखौ जों गारनांगौ जायो बेनि थाखायनो जों अमा फिसियोब्ला अमायाव माने बे बुस्तुखौ बाहायनो हायो मानोना अमायाबो मोनसे जोंनि न'खरजों मोनसे सोलिफानाय मोनसे जुनार अमायाबो जोंनि थाखाय मोनसे हेल्पफुल बेबो माब्लाबा माब्लाबा जोंनि नांगौ जानाय समाव जों अमाखौ फिसिनानै न'खरनि माखासे खरसा बा रांखौ जों अमाजोंबो सोरजिनो हायो माखासे गोनां जानाय समावफ्राव जों अमा फाननानैबो जों थेखा संनो हानाय बायदि जोंनि अमा फिसिनाया जोंनि मोनसे गोनां आदब जोंनि न'खराव फिसिनाय मोसौ आरो जेनेबा अमा आरो बोरमा बोरमायाबो जोंनि मोनसे न'आव फिसिजानाय जुनार बोरमायाबो जोंखौ जोबोद हेफाजाब होयो जों माब्लाबा समाव जों बोरमाखौबो फिसिनानै जों न'खर संसार खुंनो हानाय जायो नांगौ समफोराव नांगौ फरिबेसफोरावहाय जों जुनार फिसिनानै जों जिउ खुंनो हानाय बायदि जों बोरमाखौबो मोनसे आंगो हिसाबै जों फिसिनानै लानो हायो जुदि जोङो अमा फिसिनायनि आदबफोराव हाबनोब्ला जों अमाफोरखौ सिगांनिफ्रायनो जोथोन लानो गोनां जायो माने फिसानिफ्राय फेदेरनांगौआवबो गोबां रोखोमनि आदब नांगौ जायो माब्लाबा अमाफोरा बेमार जायो माब्लाबा आदार जाया जायो बेफोरनि थाखाय जोङो जोथोन लानो गोनां जायो माब्लाबा जों मुलिबो होनो गोनां जायो दसरा जुदि बेमार जायोब्ला आरो जों अमाखौ फेहेरेनो थाखाय फेदेरनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि खस्त' खालामनो गोनां जायो अमाखौ जों गोरलैनिफ्राय गुन्दै होनानै फेदेरनांगौ जायो आरो गुन्दैजों लोगोसे जोङो दाना दैफोरबो होनाय जायो माब्लाबा थास' रुनानैबो जों होनानै फेदेरनाय जयो गोबां रोखोमनि आदब बाहायनो गोनां जायो अमाया माने माब्लाबा बबेबा अमाया थाब देरो माब्लाबा बबेबा थाब देरा बबेबा बादि अमाया बेनिथाखायनो जोङो देराब्ला अमाखौ देरै अमाखौ जोङो एसे माब्लाबा समाव फिलौनि मुलि होनो गोनां जायो अब्लासो अमाफोरा माने मोजां जानो हमो आरो फिलौनि मुलि मोनजाबासो बेजों लोगोसे खायफाया भिटामिनबो होनानै फेदेरो खायसे अमाखौ माने होनो गोनां जाया खायसे अमाया देरनो रोङै जायोब्ला बेफोरनि थाखाय जोङो भिटामिनखौ बाहायनो गोनां जायो दा माब्लाबा जों मुलि तुलिबो गोबांबो बाहायनो गोनां जायो माब्लाबा जों मानसि जाग्रा मुलिखौनो जेरै पेरासिटामल बेफोरखौ जोङो अमाया जुदि एसे लोमजायोबा जों बे लोमजानाय अमाफोरखौ जों जोथोन लानो थाखाय पेरासिटामलफोरखौनो जों होनाय जायो न'नि मानसि जाग्रा पेरासिटामलफोरखौ अमाखौ जोथोन लानो थाखाय जोङो दा बोस्लायबाय थानोबो गोनां जायो मानो होनोबा जायगा दाबसेआव दोनबाय थायोबा लेथ्रा जायो साखाथि बाखाथिया मोनामो ओरैबादि गाज्रि मोनामो बेनि थाखाय जों जायगाफोरखौ माब्लाबा सुस्रांनानै होनांगौ सिबस्रांनानै होनांगौ आरो जायगाफोरखौबो जों बोस्लाय बोस्लाय होबाय थानांगौ दाना होग्रा जायगाखौबो जोङो सुनानै होनांगौ मानो होनोबा बिसोरबो जायगा दाबसेआव थाबाय थायोबा अखा हानाय बोथोराव जोबोद गाज्रि जायो गेलगेला जायो बेनि थाखायनो जों जोथोन लानो गोनां जायो माने दाबफा दाबफा जायगायाव जोङो बोस्लाय बोस्लाय खानानै होनांगौ जायो माने बेफोरनि थाखाय गोबां आदब खायदा मानि बेनो अमानि आदब खायदाया माने जों जेरै हायो एरै मोजाङैनो जोथोन लानो नाजायोब्ला अमाफ्राबो थाब देरनायनि लामायाव फैयो बिदिनो अमाखौ फेदेरनायाव सिगां माने खस्त'बो नङा माने जा हायो नों जेरैबायदि माने नियम बायदियै सानफ्रोमबो बिदिनो एसे एसे जोथोन ला आरो होनाय आदारफोरखौबो जोङो जेसेबां होनो हायो दिनावहाय खनथाम खनब्रै खनबा जुदि बेफोरबायदि होबाय थानो हायोबासो अमाया माने थाब सोलायनाय फैयो आरो देरनाय जौगानायाव थाब आवगायबोयो अमाया मोसौफोरखौबो बेबायदिनो जोङो मोसौआ बेमार जायोब्ला मोसौनि थाखायबो जोङो मुलि बाहायनो गोनां जायो माब्लाबा मोसौफोरनाव बेमार जायो बे बेमारफोरखौ नायनो थाखाय डक्ट'रनिबो गोनां जायो आरो मोसौफोरखौबो जों जोथोन लानाया बेनो दि मोसौ गलिफोरखौबो जों एसे मोजां गोजौ जायगायावहाय दोननो गोनां जायो आरो बिसोरनि थाखाय आदार गांसोफोरखौबो जों हानानै होनो गोनां जायो आरो जों गांसो गोनां जायगायावसो बिसोरखौ खानानै दोननांगौ जायो नङाब्ला माने जेराव मोनो बेयावनो दोनसोमला बायोब्ला मोसौफोराबो माने लोरबां जालांनो हमो बे जोंनि बेनो राहा होननानै बुङोब्ला मोसौ मोसाफ्रा जोंनि जिउनि राहा होननानै बुङोब्ला मालाबा समाव जोंनि न'खरफोरा रांखान्थि अलखदफोराव गोग्लैबा जोङो मोसौ मोसाखौ फाननानै जों बेफोरखौनो बाहायनो हायो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोर जुदि फरायनाय दङब्ला एडमिसननि समफोरावबो जों फाननानै बेफोरजोंनो जों एडमिसन खालामनो हानाय बादि जों सुबिदायाव फैयो जुदि मोसौफोरा थाखायोब्ला न'खरनि जेनेबा माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय रांखान्थिनि आंखाल जाथारदोंब्ला आरोबाव जों बेखौबो मोसौ फाननानै जों बेजोंनो बाहायनो हानाय जायो अमाफोरखौबो जों नांगौ समावनो जेनेबा जोङो देर होनो हायोब्ला नांगौबायदि जों फाननो हानाय बादि जायो आरो बे थाखाजोंनो जों माब्लाबा गथ'फोरनि एडमिसन फरायनायफोरावबो जों बेजोंनो फोरोंनो हानाय बायदि लामायाव फैयो जेखिजाया आफथाकानि आंखाल जायोबानो फैसानि आंखाल जायोबा जों बे मोसौ बा बोरमा बा अमा जिखुनुजाया जिब बेफोरखौ जों फिसिनानै जेरैबायदि जिउ खुंनो हायो बेखौनो जों माने जोथोन लानानै जेनेबा जुदि जिबफोरखौ बा बे मोसौ फोरखौ जोङो जेरै जोथोन लागोन एरैनो नोंनि फिथाइआ मोनगोन मानो होनबा नोंनि सायावसो नों जोथोन लायोबासो माने बे मोजां जालांगोन मोजां जायोबासो नोंहाबो माने जेसेबां बायदि मोननांगौ नोंनि आयआ अब्लाबो फैगोन